गरीबके जे मेन छै इलाजमे बाधा होइवला से ओकर छै सुझावके कमी ओकर सुझावके कमी ई छै जे ओकरासँ हर कोइ पाइ ठकय चाहि रहल छै ओकरा सही इलाज तैँ नहि भऽ रहल छै अगर ओकर सही जानकारी रहै आओर कनि मतलब ओ शिक्षित रहै तऽ गरीबोके स्वास्थ्यमे कोनो एहन दिक्कत नहि छै आइके डेटमे बहुत रास सरकारी हॉस्पिटल एहन छै जाहिमे बेहतर इलाज भऽ रहल छै अगर प्राइभेटमे जाइत छै लोकके मानसिकता बनि गेल छै जे प्राइभेटमे जायब नीक इलाज होयत लेकिन नीक इलाज ओहिमे नहि भऽ रहल छै ओ लूटपाट भऽ रहल छै प्राइभेटमे अगर अहाँके अछि जे कि ओहि तरहक कोइ आदमी छथि अहाँके अपन जे कि अहाँके पैरवी बढ़िआँ कऽ सकैत छथि या हुनका जानकारी छनि ओहि हॉस्पिटलके बारेमे तखन तऽ ठीक छै नहि अगर से नहि अछि तऽ मात्र ओतय लूटैत छै आओर गरीब आदमी ई चीज नहि बुझि रहल छै ओकरा होइत छै जे कि हमरा पाइके दुआरे इलाज ढङ्गर नहि भऽ रहल अछि हम अगर गरीब गरीबके ई चीज छै बेसीसँ बेसी दवाइ हुनका चाहियैन हुनका दवाइके कमी नहि आओर सरकारीमे छै जे कमसँ कम दवाइमे स्वास्थ्य लाभ जरूरी छै ठीक होइके जेना छै जे हुनकासभके पानिपर बेसी इन्जेक्शन या पानिके लेल बेसी छनि हुनका सभके जे कि अगर इलाज भेलै तऽ डॉक्टर हमरा सुइया नहि देलक तऽ ओहिसँ हम ठीक नहि भेलहुँ आओर लेकिन हर चीजके इलाजके सुइया नहि छै सुइया मतलब बहुत बेसी भेलाके बादे दैत छै ईसभ इलाज तऽ बुझयके चक्करमे छोट छोट बिमारी लऽ के ओ बेसी अथीमे पड़ि जाइत छथि सएह टा हुनकर दिक्कत छनि आओर हुनकर कोनो एहन दिक्कत नहि छनि